जय झूलेलाल सूरत जिले में जेकी मुख्य सामाजिक ऐं कल्याण जा कार्य आहे विकास जा कार्य आहे चङा थींदा आहिनि ॾाढा थींदा रहंदा आहिनि शिक्षा जे बारे में स्कूलनि में ॿारनि खे काफ़ी कुछ सिखायो वेंदो आहे ॿारनि खे कीअं एक्टिविटी कराइजे ॿारनि खे पर्यटन स्थल ते घुमाइणु वठी वञणु ऐं उन्हनि खे समय समय ते उहा शिक्षा ॾियण उहो ज्ञान ॾियण उहो बि काफ़ी आहे शिक्षा में जेतिरो थी सघे अञां हिनमें ॿियो बि सुधारु हुजणु खपे सूरत जहिड़े शहर में अञां शिक्षा जो एतिरो विस्तार कोने छोकी सूरत जा ॿार अञां ताईं ॿाहिरि पढ़णु लाइ वेंदा इन जेतिरो थी सघे सरकार खे ईअं विनती आहे के हिनमें स्वास्थ्य जूं ऐं शिक्षा जो काफ़ी कुझु हिनमें अञां कमियूं आहिनि उहो सुधारु करणु खपे ऐं स्वास्थ्य बि ॾाढो कुझु आहे स्वास्थ्य जे बारे में बि हिते चङा योगा कल्याण जा कार्य हलंदा आहिनि योगा ॿिया सॼा एक्टिविटी जा ॾाढा कार्य हलंदा रहंदा आहिनि ऐं जेके सरकारी योजनाऊं आहिनि सरकरी योजनाऊं में हिक जेको प्रधान मंत्री स्वास्थ्य वीमा जो जेको योजना जो आहे उहो उनजी ज़ानकारी असांखे आहे उहो असांजो वठियलु आहे बाक़ी इनजे अलावा जेके ज़ानकारियूं ॿियूं ॿियूं कुझु आहिनि उनजे बारे में असांखे एतिरी ज़ानकारी असांखे कोने छोके असां हिनखे कोई शइ वरती कोने हिक जेकी वीमा पोलिसी आहे प्रधान मंत्री जेकी आओ ओ जेकी आहे वीमो आहे पंज लखे वारो उहो उन योजनाउनि जो सभिनी खे कुझु फ़ाइदो आहे ॾाढो कुझु फ़ाइदो आहे ॾाढनि माण्हुनि खे आहे उह फ़ाइदो उनसां बि सूरत जे माण्हुनि में ॾाढो कुझु चङो विकास थी रहियो आहे जय झूलेलाल